हैल्लो असैं तरपाल लैना बकरिये ताईं चाहे कोई चार पञं सौ रपे तक

साइज तुस दस्सो केह्ड़ा रंग ऐ तुं'दे कोल काला पीला नीला हां किन्ने किन्ने दा केह् रेट ऐ

मैहंगा बड़ा तुस सस्ता दस्सो कोई चार सौ बी मैहंगा कोई होर दस्सो अच्छा रंग केह्ड़ा ऐ अच्छा और केह् कदूं औगे फिर तुस ए ठीक